नमस्कार सर रोशन बाजि रहल छी सर हम अहाँके मधुबनी जिलासे सरिसव पाही नवटोल गामसे बात कऽ रहल छी सर अहाँके जी सर अहाँके नम्बर हम काफी दिनसे अहाँके उपर करैमे छलिए लेकिन फिलहालके एखनहि अहाँके आधा घण्टा पहिले उपर भेल अहाँके नम्बर ई सर ई जे छथि सरोज जे छथि ने सरोज मिश्रा जी हुनकेसे अहाँके नम्बर लेलहुँ यऽ अहाँके तऽ जी जी जी जी तऽ वएह हुनका हम काफी तारीफ अहाँके कएलथि आओर हम खुद अहाँके काफी तारीफ देखलहुँ अहाँके काफी सुन्दर रिपोर्टिन्ग अहाँ कऽ रहल छी मधुबनीमे तऽ सर हम सिखऽ चाहै छी अहाँके जे हमरो कनि अहाँ ज्ञान देतिए अहाँ जहिआ कही दुइ दिनके लेल तऽ फिलहाल हम बिजी छी अहाँके काल्हि आओर परसू हम कतहु निकलब अहाँके दुइ दिनके लेल ओहिके बाद अहाँ जहिआ सुविधा अहाँ कहबै हँ हँ अहाँके नवटोलमे सेहो अछि हँ लेकिन घरपर आएब तऽ बढ़िआँ रहत एक्चुअली अहाँके कोनो टोलपर गाममे अहाँ भवनपर जाएब तऽ ओतऽ अहाँके काफी तरहके हल्ला बच्चासभ रहै छै तऽ असुविधा हैत तऽ ओहिके लेल अहाँ हमरा जी सर जी जी जी जी सर बिलकुल करबै सर जी जी जी सर जी जी जी नहि नहि ओ जी करऽ पड़त चाहे ओ राति रहै दिन रहै बारिश होइत रहै कखनहु किछु होइत रहै लेकिन जाए पड़त जी जी जी जी जी बिलकुल बिलकुल बिलकुल बिलकुल सर जी अपडेट करै छिए बिलकुल ठीक कहै छिए सर जी बिलकुल सर हमहूँ सर अहीँ तरहके बनऽ चाहै छिए जेना अहाँ नाम रोशन केलिए सेम ओनाहि बनऽ चाहै छिए हमहूँ आओर अहाँ जी जी जी जी

जी तऽ तऽ सर ई दुइ दिन हम बिजी छी ओहिके बाद अहाँकेँ फोन कऽ कऽ अबै छी सर हम मिलै लेल अहाँके जी सर जी जी प्रणाम सर प्रणाम